दाउआथ' दं जोंना मेरला सिथ्ला गंसे जालायनाय आरो जों बे दाउआ माने आघन पुस मोनबाथाय बेमार जायो बेमार जानानैथ' थैलाबायनोसै थैलाबायनानै आरो जों माखासेफोरनो जोङो मुलि होयो बारियाव नागिरनानै मानिमुनि इरि होनानै देनानै होनानै माखासे थाङो आरो आरो अमायाबो बिदिनो बाब्राब बाब्राब थैयो बेमार जायो बिसोरनोबो जोङो भेटेनारियाव मुलि लायनानै होफैयो आरो बिजों माखासे मोजां जायो माखासे थैयो बे दाउखौ फाननानै

दाउखुमै जाब्ला आरो जोङो बैयो बारिनि साल दाउखुमैखौनो जोङो माबानानै हानानै जोङो होयो बै दाउदै दैनायावबो बाफबजोबो बे दाउदैया मोजां जानो नागिरा साल दाउखुमै बाबा आरो बे बिमाफ्राबो थैयो बेमार जानाया आरो माखासे सोरबा खुगा सिनानै थैयो माखासे बाब्राब बाब्राब थैयो माखासे आदार जायैनो माखासे थैयो आरो सोरबा सोरबाया दाउआ आदारखौ जानो रोङा ओरैनो थैलाङो आरो बे बेमार जाब्ला दाउखौ जोङो माबा मुलि देनानै होयो माइरंजों थोरसियाव दिग्लिनानै सोमनानै सिफ्लेनानै होयो जोङो बेहाय रैखा मोनो माखासे माखासे थैलाङो जोङो मुलिखौ माबा होयो जोङो बारिनि देनानै होबाय मानिमुनि आरो पेरासटामल मानसि जाग्राखौबो जोङो देनानै होयो ओमफ्राय बेहाय माखासे मोजां जाबाय आरो माखासे आरो थैयो